हलो हाँ बड़े भैया कहाँ वाटीका से बोल रहे हैं भैया हमने आडर दिया था अभी कुछ देर पहले जो तिलक वार्ड सुहागपुर में रहते हैं हम तो वहाँ के लिए हमने ऑर्डर दिया था तो वहाँ पर उसमें कुछ रह गया है यार आडर करने के लिए अभी और हैं तो उसमें थोड़ा सा और जोड़ देते कुछ भैया हैं यह पनीर की सब्ज़ी हैं और ये क्या कहते रसना वसना वग़ैरह जो भी है है ना पीने के लिए और भैया कितनी देर में पहुँचाएंगे आप हलो हाँ बड़े भैया कितने का हो गया है बिल ये तो बता दीजिए आप सब जोड़ कर और जो भी हो गया हो बिल तो बता दीजिए तो मैं क्या कैश पेमेंट करूँ कित कितने पे करूँ मैं मोबाईल से और क्या करना है ये बता दीजिए हैं कब तक पहुँचाएंगे आप हैं घंटे एक में अरे यार ज़्यादा समय हो जाएगा घंटे एक तो यार जल्दी से जल्दी पहुँचा देते आप चलो अच्छा ठीक है भैया

हाँ जी हाँ जी हाँ जी और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचाइए बड़े भैया हैं जी भैया जी जी धन्यवाद